मैं मौसम के अनुसार तय करता हूँ कि मुझे खेतों में क्या रोपना चाहिए और किस तरह से रोपना चाहिए अगर मौसम जैसा मौसम और जिस माह में जो खेती बोई जाती है उस प्रकार बोता हूँ जैसे बरसात में सौयबीन मक्का और चना मसूर धान वगैरह जो कुछ भी होता है वो बरसात में बोता हूँ और बरसात छोड़के जब शीत का महीना आता है शीतकालीन लगता है मौसम ठंडा हो जाता है तो मैं अपने खेतों में गेहूँ हो गया और चना मसूर गन्ना जो कुछ भी होता है वो सब मैं ब इस म महीने में लगाता हूँ और रही बात गोभी की हमारे साइड में क्या होता है जो गोभी होती है बंद गोभी वो ज़्यादा लगाई जाती है क्योंकि उससे क्या होता है अगर अच्छा रेट मिला तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसान को कुछ दिनों तक मतलब एक दो साल की कमाई तो किसान की ऐसी ही हो जाती है उससे क्या होता है कि उससे एकदम से इनकम आती है एकदम से पैसा बढ़ता है जैसे वो गोभी हमारी अगर अच्छी हुई और रेट अच्छा रहा तो हमारी गोभी कम से कम नहीं तो भी पाँच रुपये कीलो छ रुपये कीलो या दस रुपये कीलो बारह रुपये किलो तक भी बिक जाती है कभी कभी तो ऐसा वक़्त आता है कि बीस बीस रुपये कीलो बिक जाती है और एक एक गोभी है का जो फूल होता है वो अगर बीस रुपये किलो बिके तो को अप्न्या अपने खेत में कितने सारे गोभी के फूल होते हैं वो सब बहुत ही महंगे बिकते हैं और खेती में रोपने की बात करें तो बरसात में जब हम क्या सौयबीन को डालते हैं खेत में सौयबीन का बीज डालते हैं तो हमें एक एक निश्चित समय रखना चाहिए कि बरसात पहले थोड़ी सी हो जाए फिर वो खेत सूखे फिर खेत को अच्छी तरह से जुताई करके उसको खेत को बना लें खेती करने लायक बना लें फिर उसमें अगर और एक बार पानी आए जैसे ही एक बार पानी आके थोड़े एक दो दिन खेत में थोड़ी नमी सूख जाएगी उसके बाद में हम सौयबीन का बीज डालते हैं और उसको प्लेन कर देते जिससे क्या होता है कि वो बीज को बीच में से जो पौधा निकलता है वो बहुत स अच्छा निकलता है और बहुत जल्दी भी निकल जाता है और ना तो वो कमज़ोर होता है और एक गेहूँ की बात करें तो गेहूँ का तो अपने ऊपर निर्भर करता है ज़्यादा मतलब उसका जो समय होता है वो तो एक निश्चित ही होता है क्योंकि उसमें बरसात का तो कोई मामला ही नहीं रहता है हमें अब मेरे कुँए या ट्यूबवेल से पानी निकालके डालना होता है उसके लिए भी पहले हम खेत को अच्छी तरह से बना लेते हैं खेती करने लायक फिर उसमें पानी छोड़ते हैं फिर उसको सूख सुखाते हैं खेत को फिर हम गेहूँ का बीज डालते हैं उसमें फिर उस बीज को बराबर करके और फिर उसमें एक और बार पानी छोड़ते ताकि वो गेहूँ जल्दी निकल जाए ऐसे ही गेहूँ की खेती में चार चार बार या अगर ज़्यादा ब पानी हो आपके पास तो पाँच बार पानी दे सकते हैं और जब अंतिम समय में काटने का वक़्त आता है तब हम उसको पानी नहीं देते क्योंकि वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है उसमें अनाज अच्छी तरह से भर जाता है फिर हम उसे काट लेते हैं काटने के बाद थोड़े दिन का मतलब एक एकाध महीने का गेप एक दो महीने का गेप मिलता है हमें और फिर हम दूसरी फ़सल करने की तैयारी करते हैं जैसे खेत को सफ़ा करना खेत को चारों ओर जो झाड़ियाँ हो जाती हैं ज़्यादा दिनों से नहीं काटते तो वो झाड़ियों को भी सफ़ा करते हैं सफ़ा करने के बाद उसकी जुताई करना मतलब काफ़ी समय ऐसा चला जाता है एकाध महीने तो सब यही कुछ सब कुछ चलते रहता है खेत को साफ़ करने का फिर ये हम जब बरसात का बरसात होने का इंतज़ार करते जैसे ही बरसात होती है एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि हमारे खेतों में अब हम क्या सौयबीन बोना चाहिए और हम जल्दी से जल्दी बोने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि बरसात होनी तो चाहिए पर ज़रूरत से ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए पर ऐसा कोई बरसात का निश्चित नहीं रहता है कितनी बरसात होगी अगर ज़्यादा बरसात हुई है तो उसमें हमें ज़्यादा दिन का वक़्त लेना पड़ेगा कि अभी इतनी जल्दी नहीं बो सकते हम क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़्यादा नमी होएगी जिससे हमारा ना ट्रैक्टर चल पाएगा और ना ही खेत में बैल चल पाएँगे जिससे कि हम नहीं खेती नहीं कर पाएँगे इसलिए उसका भी एक टाइमिंग होती है उसकी भी एक लीमिट होती है कि अगर कम पानी आ रहा है हमारे खेत में कम वर्षा हो रही है या अधिक वर्षा हो रही है तो हम उस टाइम पे उसको ना करके कुछ दिनों का इंतज़ार करेंगे और फिर उसमें बीज डालेंगे ताकि हमारा जो बीज निकले वो अच्छी तरह से निकले और ना ही वो खराब हो और लाष्ट तक भी उसकी यदि वो इश्टार्टिंग में सही होगी तो लाष्ट तक भी उसकी पकड़ बनी रहेगी अगर ज़्यादा पानी में हमने वो बीज डाला है तो वो कोई आधा निकलेगा आधा निकलेगा ही नहीं इस तरह से हमें ऐसा ऐसे टाइम में और ऐसी बरसात हुई तब बीज डालना चाहिए ताकि वो पौधा अच्छी तरह से निकल जाए